हां कु'न हंजी अखबारां ते बड़ियां न बो तुसें किश किस्म दी चाहिदी देश देश दियें खबरें आह्ली चाहिदी जां लोकल खबरें आह्ली चाहिदी

अच्छा मतलब स्टेट दियां लोकल खबरां बी हुंदियां इक इक अखबार ऐ केह्ड़ी डेह्ली एक्सेलसियर करियै नां ऐ उसदा ओह्दे उप्पर नोकरिये दे नौकरियें दे इश्तेहार बी होंदे बच्चे दियें नौकरियें दे इश्तेहार बाकी स्टेट टाइम बी ऐ अमर उजाला ऐ दैनिक जागरण ऐ दैनिक जागरण पूरे मुल्ख उप्पर चलने आह्ली ऐ ते अगर इंट्रनैशनल चाहिदी उ'दे च नौकरियें दे इश्तेहार बी होंदे उं'दे कोल बड्डी नौकरियें आस्तै कोई त्यारी करनी थुआढ़े कुसै बच्चे जां फ्ही हां ते ओह्दे आस्ते फ्ही दैनिक जागरण ठीक ऐ फ्ही अच्छा ते अंग्रेजी दा हिंदू पर दा हिंदू करियै नां उसदा उसी बडे़ लोक मंगांदे न वीकली औंदी ओह् मतलब सत्तें दिने दी इक बारी ते जेह्की ऐ हिंदी आह्ली ते स्टेट आह्ली लोकल खबरां दस्सने आह्ली तां ओह् ऐ दैनिक जागरण इ'यां पंजाब केसरी ऐ हिंद समाचार ऐ कशमीर टाइम ऐ इंडियन एक्सप्रेस ऐ अखबारां ते बडियां न ओह्दे आस्तै अस अच्छा घर कुत्थै ऐ तुंदा अच्छा हां ते हा घर घर पुजाने दा बंदोबस्त बी करी ओड़ने आं हां ठीक ऐ ते अग्गे जेह्का एह् रोजे आह्ली जेह्की रोजे आह्ली होनी ऐ ओह् पंज रपेऽ दी कापी होनी ऐ ते जेह्की हफते दी इक बारी ऐ तां ओह् बी बीह् रपेऽ हफते दे

हां महिने दा तकरीबन बीह् चौके अस्सी लमसम चार हफते गै लाओ ते होए अस्सीऽ रपे कल्लै कोला आई जाह्ग भेजी ओड़गा